ची चीनी से हम रस बना सकते हैं या कुछ मीठा बना सकते हैं खाने के लिए चीनी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और चाय भी बना सकते हैं नारियल हो गया जो कि हम पेड़ में तोड़ के कोकोनट बनाते है इससे चॉकलेट बन सकता है खाने के लिए और पेड़ पौधे में जे चढ़ाया भी जाता है मसाले हो गए जो खाने में प्रयोग किए जाते हैं साग सब्ज़ी या किसी चीज़ को बनाते तो उसका टेस्ट अच्छा होता है कई प्रकार के मसाले होते हैं एवरेस्ट राजेश सबकी और नारियल में भी अच्छा उपयोग है यह चढ़ाने के लिए भी काम आता है खाने के लिए भी और चीनी भी अच्छे मीठे में काम आते हैं